हेलो हँ हँ हम बाहरसंँ आयल छी घूमै फिरै लऽ एतऽ एतुका जे घूमै फिरै बला जगह छै एतुका कल्चर की छियै ओसभके बारेमे हमरा नहि बुझल अछि तऽ अहाँ हमरा ओसभ चीज बता दियौ कतऽ की छै

हमर नाम तऽ नम्रता आनन्द छी हम आयल छी मधेपुरासँ

हँ हँ कतऽ की छै हमरा किछु नहि बुझल अछि ठहरल तऽ छी हम एतऽ सहरसामे होटलमे ठहरल छी तऽ कोना कोना ओतऽसँ पहिने अहाँ कतऽ घूमै लऽ हँ पूरा परिवार पूरा परिवार छियै पूरा परिवारके साथ घूमेके छै

हँ हँ हँ

अच्छा अच्छा हँ हँ घूमि लय सकैत छी हँ हँ हँ हँ अच्छा अच्छा आ महिषी महिषीमे महिषीके भी किछु विशेषता महिषीके विशेषता

हँ हँ अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा

दर्शनके लऽ लेने जाइया हँ हँ हँ ठीक